एंटरटेनमेंट बिच जेह्ड़ा चेंज़ आया पास्ट ईयर बिच जेह्ड़ा पास्ट बिच चेंज़ आया एह् ऐ की जेह्ड़ा हून आवा दा जेह्ड़े लोक यूज़ करदे ते एह्दे च गाना ते डांस दोनों एह्दे बिच ऐ ओह् न रेडियो बिच ओह्दे बाद टीवी आए कंप्यूटर बिच मतलब जेह्ड़े चेंजज आए टेक्नोलॉजी बिच ओह् बड़ा जादा एडबांस होइयै ते जेह्ड़ा केह् आखदे न लोक अजकल मतलब एह् चीजै ई बड़ा जादा दिखदे एंजॉय करदे होर कन्नै अजकल ते एह्बी जेह्ड़ा डांस बी इक्क तरह दा सोर्स आफ इंकम बनी दा लोक अजकल सोशल मीडिया बिच रीलां बनाई बनाई पा दे ओह्बी सोर्स आफ इंकम ऐ इंदा जेेह्दे कन्नै बड़े जादा इंफ्लूऐंस होइयै लोक ते होर बी लोक इंफ्लूऐंस होआ दे ते ओह् बढ़ी चढ़ियै न्हाड़े बिच हिस्सा लै दे